اردو زبان بہت زیادہ اچھی زبان ہے یہ زبان بہت تیس میٹھی اور دلکش زبان ہے یہ زبان بہت زیادہ آسان ہے جسے کوئی بھی بول سکتا ہے آسانی کے ساتھ فلنٹلی اردو با اردو میں بات کر سکتا ہے اور یہ زبان خوبصورت بھی ہے اس زبان کو آسان بنانے میں ریختہ فاؤنڈیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے ہم سب کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے جس سے اردو زبان اتنی زیادہ آسان اور خوبصورت ہو گئی ہے اردو زبان کا یوز آج ہم سب چھوٹے بڑے اپنے باتوں کو ایک دوسرے سے کہنے اور کچھ بھی بتانے کے لیے آسانی سے کرتے ہیں یہ زبان دوسری زبانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور جس سے یہ اور زیادہ دلکش اور خوبصورت ہو گئی ہے